औ अ बेखौहाय नारजिजों अमाजों संदों ओमफ्रायो आलुजों बयलार संदो ओमफ्राय बिदिनो नाजों मैथाजों संबानो जाबाय बिदिनो लोगोफोर साब्रै साबा जागोन

औ नों बेखौ बाजाराव लायब्लानो जाबाय जायखिजाया मा मा नांगौ नों बेफोरखौ गासैखौबो जगार खालामनानै दोनजोबदो

जायखिजाया नों नोंनिखौ बाहायथ'ब्लानो जाबाय दा आं थांब्ला हैफिननोसै नोंनोहाय बेसेबां थांदों बेसेबां थाङाखै औ आं दा थांब्ला हैनोसै बेखौहाय औ एसे बिजि दं आं औ बिदिनो एसे गोबाङैनो खालामनानै दोनदो दा थांनानै जाहैनो मोननाय बायदि एसे मिलायनानै होब्लानो जाबाय गोखाबो गोदैबो एसे औ समान समान होनानै थांदो

बिदिनो साराय नयथा बिदियाव थांनोसै एसे थाबनो औ औ थांगोन ज' गासैबो औ बेखौ लाना थांफादो गासैखौबो ओ औ बेफोरखौ गासैखौबो आसार थाइबें बिदि बायदिसिना नों लांदो

औ दे